पारा अमीना बाद लाल बाग हजरत गंज कृष्ना नगर चार बाग आलम बाग दुब्बका पारा चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर मुंशी पुलिया मवैया गोमती नगर